ہمیں مختلف زبانوں میں گانے گانے کے لیے ہمیں مختلف طریقے کی زبانیں آنا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی زبان کیسی ہے اور اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم کسی بھی زبان میں گانا نہیں گا سکتے اور صوتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی زبان میں گانا گائیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ آواز ہلکی کرنی ہے کہاں پہ آواز بڑھانی ہے اس سب با باتوں کا اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم مختلف زبانوں میں مختلف صوتیات کے ساتھ گانا نہیں گا سکتے زبانوں کے ساتھ ساتھ صوتیات کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کہاں پہ آواز ہلکی کرنی ہے کہاں پہ آواز بڑھانی ہے تو وہ گانا صحیح نہیں ہوگا اور مختلف زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے تعلقات بڑھانے ہوں گے جب ہم مختلف لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے تو ہمیں مختلف زبانوں کی معلومات نہیں ہوگی اور مختلف طریقوں کے گانے نہیں گا